हेल' औ माबा बुंनांगौ बाथ्रा दं नामा आटसा दे होमबा थिगैनो दङ रायलाय हरनो हागोन

रिजाल्टखौ मोजांखौनो बुंनांगोन मानोना जोंनि गासै रिजाल्टनि जौखोन्दोयाहाय गुजिदाइन पारसेन्टयानो थांदों जौखोन्दोयानो थांदों नाइनटि एइट पारसेन्ट थांदों आमफ्राय जोंनावहाय स्मार्ट क्लासनि दा बांद्राय इसिग्राब गैयाखौनो होन्नानै बुंनांगोन मानोना जोंहा दा आगोलाव बै जोंना स्कुला ओरैनो रुरेल एलेखायाव गोग्लैनायखाय आरो फारसेथिं सरकारि बिथिंनिफ्राय बांद्राय इसिग्राब खालामनाय जायाखै दा इसे बिनि सोमोन्दै एफा एनै दा सरकारखौ दायथ' लानाय बादि नुहांदों दा खिन्थु जोंनावहाय बिनि स्मार्ट क्लासया बिदि फुरायै जाफुंनाय जायाखौ

जोंनाव कम्पिउटारनि दङब्लाबो कम्पिउटार मोनसे कर्सथारनि बिदि सरकारनिफ्राय हरनाय जायाखै दा बे बिथिङैनो जोंहा कम्पिउटारखौ फुल प्लेजेट क्लास जोहा लानो हानाय जायाखै ओमफ्राय माबा सोंबाव नांगौ दं नामा आटसा थेंकिउ ओं दे होमबा फोजोबसै ना